जे पारंपारीक आमचे गोंयांत लोक कलेचे प्रकार आसात म्हणजे जे सांस्कृतीक प्रकार आसा तातूंत लोक कला आसुंदी लोक नृत्य आसुंदी नाट्य प्रकार आसुंदी किंवां आमची गोंयची घोडेमोडणी आसुंदी किंवां आमचे गोंयचे वेगळे वेगळे सांस्कृतीक प्रकार आसुंदी ते आमच्या हें जें आमचें गोंयचें सांस्कृतीक दायज जें आसा तें आमच्या गोंयाच्या उदरगती खातीर आनी गोंयच्या एक मनरिजवणे खातीर हें गोंयकारांक किंवां भायले लोकांक हांगा येवपी पर्यटकां खातीर हें खूब बरें जावन आसता जेन्ना गोंयचे आमचे वेगळे वेगळे प्रकार आमचे लोकनृत्याचें आसता तेन्ना गोंयांत वेगळे वेगळे प्रकार आमचे म्हणजे जी देवळांनी जात्रा जाता प्रत्येक जात्रे फाटल्यान एक काणी आसता तो प्रकार जेन्ना थंय निर्माण जाता हें आमकां त्या त्या गांवचे वेगळे वेगळे सांस्कृतीक दायज आमकां दिश्टी पडटा हें पळोवपा खातीर गोंय राज्यांत वेगळे वेगळे पर्यटक येतात आनी गोंयच्या लोकां खातीर जे नीज गोंयकार आसात तेंच्या खातीर हें मनरिजवण जाता कारण एक दर एक वर्सा मनीस वर्सभर घोळत आसता आपल्या पोटा खातीर तो आपल्या ऑफिसांनी घोळटा आपल्या शेतांत घोळटा आपल्या कामांत घोळटा आपल्या कार्यालयांत आपल्या फॅक्टरींत तो काम करीत आसता पूण ज्या ज्या वेळार हे सांस्कृतीक प्रकार ते त्या तिथी प्रमाणे किंवां त्या गांवच्या कॅलेंडरा प्रमाणे हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे ते तिथी प्रमाणे उमाशे प्रमाणे पुनवे प्रमाणे जेन्ना त्या गांवांत जाता तो एक गांवच्या लोकां खातीर एकठांय जावपाचो एक वेळ आसता तो लोक लोक त्या गांवचो सगळोे एकठांय जाता वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे कपडे परिधान करता वेगळे वेगळे प्रकारचीं शास्त्रां घेंवन येता आनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो तांच्यो तरो आसता रिती आसता वेगळ्यो वेगळ्यो रिती आसता वेगळ्यो वेगळ्यो परंपरा आसता आनी तेंचे कपडे परिधान करपाचे वेगळे आसता तेंच्या हातांत वेगळीं वेगळीं अवजारां आसता शस्त्रां वेगळीं वेगळीं आसता आनी प्रत्येक जनमानसाचेर प्रत्येक कुटुंबाचेर आनी वेगळ्या वेगळ्या सांस्कृतीक पंगडाचेर हेचो भरपूर प्रभाव पडलेलो आसता जशें गोंय आयज विकासाच्या दृश्टीन फुडें उदरगत करता गोंय फुडें पावल घालता गोंय आयज दोन हजार तेव्वीस वर्सां आसा आनी बाकिच्या सगळ्या क्षेत्रांनी जशें गोंयान फुडें वाटचाल केल्ली आसा त्या प्रमाणें आमचें सांस्कृतीक क्षेत्र सुद्दां खंयच फाटीं उरलेलें ना गोंयची संस्कृती प्रत्येक गांवा गांवाची रिती रुढी परंपरा ह्या ह्या सगळ्या रितीन सुद्दां आतां एक बरें रूप धारण केलां अशें ना की खंयचीच परंपरा काळा आड लिपलेली ना प्रत्येक परंपरेक एक नांव आसा प्रत्येक परंपरेक एक अर्थ आसा आनी ह्या सगळ्यांचो वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रभागांचेर बरो प्रभाव पडलेलो आसा